हेलो औ सोर बुंदोंमोन औ कमल दखान्दार औ आदसा औ आदसा गारियाव साजायनायाथ' मोननै मोनथाम सिथाइलनि जायो रोखोमनि जायो आरो हो दा नोङो बे गेन्दा पुलखौल' लागोन ना बेजों लोगोसे गलाब फुल बायदिसिना जबा फुलबो दं मा मा फुलखौबा लागोन बाजैया

औ दिंखिया बायदि औ बे बेखौ औ बेखौबो होफागोन आरोना आदसा आदसा औ औ आदसा आदसा दा गारिया जेनोबा इन'बा जागोन ना बलेर' जागोन ना कार जागोन बिनि सायावबो जायोनालाय रोजाबो आरो औ आदसा आदसा बल

एसे खमाव खामावनो खमावनो जागोन कारबा दा रेदा जायैबाय कारावबा जोङो नैरोजा बाजौ रां लायो बलेर'आवबा थामरोजा बाजौ रां आरो इन'बायावबा बा रोजा लायो दा बबेखौ औ दा रेदा एसे डिसकाउन खालामजागोन दा एसे माने हाबायाबो एसे माबाथ' दा लास जोब जोबनाय जाबायथ' औ लास सप्ता जाबायथ' जों दा एसे डिस्काउन खालामनो हागोन बाजै औ औ दे बाजै दे औ दे बाजै दे औ औ औ दे बाजै दे ओमफ्राय नामखौ मा लिरनोमोन बाजैनिखौ रेजिस्तार खालामना दोन्नो औ दे बाजै दे होनबालाय जाबाय दे